अच्छा हाँ

अच्छा अच्छा हाँ तो घर कहाँ हुआ घर कहाँ हुआ अच्छा नाम अच्छा ठीक है नाम दर्ज कर दिया गया है

अच्छा ठीक है हाँ हाँ तहक़ीक़ात करेंगे हम भी प्रयास किया जाएगा नहीं मिलेगा कैसे हाँ अच्छा प्रयास किया जाएगा अभी आइएगा नहीं नहीं प्रयास प्रयास होगा कि नहीं मिलेगा कैसे हँ नहीं घूम फिर नहीं ना होगा प्रयास किया जाएगा कि पब्लिक का काम नहीं होगा तो होगा किसका

हाँ हाँ प्रयास किया जाएगा कि नहीं मिलेगा कैसे नहीं नहीं तो प्रयास किया जाएगा मिलेगा नहीं मिलेगा काहे पुलिस होती है काहे हाँ हाँ हम्म मिलेगा हाँ मिलेगा तो रिपोर्ट करेंगे